जोंनि ओनसोलाव दावबायनायाव गोबां रोखोमनि बेसादफोरखौ फोसाबनांगौ दं जेरै लामा थाबायनाय समाव खाथि खालायावनो नुयो बेयावनो प्लास्टिक नुयो बेयावनो हाखर नुयो आरो समाव जायगायावनो खिनायबो नुयो बेफोरखौ नुनानै जोबोद लेथ्रा मोनो आरो मुगैनाय फैयो आरो बास ट्रेइनफोरजों दावबायनाय समाव बासफोरावनो ट्रेइनफोरावनो मुजुदै गारनाय बेयावनो हागादै गारनाय बेयावनो हासुनाय बेफोरखौहाय नुनो मोनो बेफोरखौ दिनै फोसाबनांगौ आरो जोंनि लामापोरा मोजां नङा ट्रान्सप'र्ट सिस्टेमफोरा मोजां नङा लामाफोरा दासिमबो गोबां जायगायाव फोसाबनांगौ दं जेरै हाखर हालाजों हाखर हालानि थाखायनो दिनै गारिफोरा दावबायनो हाया आरो गारिफोराबो मोजां बास मोजां ट्रैन गैया जोंनिजों बेफोरनो आरो गोबां बेबायदिनो फोसाबनांगौ दंबावो